हमारे ग्रामीण समुदाय की में संस्कृति में डांस बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कोई पूजा पाठ हुआ उसमें डांस हो रहा है कोई इससे हमें यह फ़ायदा मिलता है कि हर डांस करते हैं लोग नाचते हैं गाते हैं खुशियाँ मनाते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और ऊर्जा मिलता है हमको हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है हमारे मानसिक तनाव जो है वह खत्म होता है जैसे कि मान लीजिए हम योग नहीं कर रहे हैं तो नाचते हैं कूदते हैं तो यह भी तो एक योग ही है इसके लिए भी तो हमें हमारे शरीर को फ़ायदा ही होता है हमारा खून दौड़ करता है लोग बीमार नहीं होते हैं पर है तो इसी तरह डांस करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है कि मेरे लोग डांस करते हैं गरबा में डांस करते हैं कोई भी भक्ति का कोई भी कार्य होता है तो उसमें भी डांस होता है कथा वार्ता होता है तो शाम को सब लोग कथा के बाद शाम को खाना पीना होता है भक्ति गीत होता है उसमें भी डांस होता है तो हमारे लोगों के लिए तो यह बहुत गर्व की बात है कि इस युग में भी जहाँ लोग इतने समझ लीजिए कि चाहते हैं कि कार्य न करें लेकिन नाचने के लिए हर इंसान हर लड़कियाँ हर महिला यह एक ऐसा चीज़ है कि सभी लोग उठ जाती है डांस करने के लिए डांस करती हैं हमारे घर के हमारे समुदाय में खुशियाँ भी बढ़ती हैं इससे हर लोग खुश रहता है कितने लोग देखने आते हैं और जो आता है जो आस के पास के लोग तो कथा में वार्ता में हर जगह इसका उपयोग होता है उपयोग हर जगह डांस होता है पूजा कथा वार्ता मुंडन छेदन शादी ब्याह बर्थडे